हाँ गाँव में पशु पालन बहुत मन से आदमी करते हैं किसान और उनकी बीमारी भी बहुत ज्यादा हो जाती है बीमारी को रोकने के लिए अधिक्तर मौसम में बरसात के मौसम में ही ज्यादा होता है उसके लिए बहुत देखभाल करना पड़ता है उनके पैरो में उनके खुरो में जो होता है उसमें कीचड़ उचड़ भर जाते हैं कीचड़ के वजह से उसमें कीड़ा पड़ जाते हैं और कीड़ा को देखभाल करने के लिए उसको साफ सफाई रखने के लिए बहुत डाक्टरों को बुलाना पड़ता है डाक्टरों को बुलाना पड़ता है अगर डाक्टर को नहीं बुला पाते हैं तो अपने खुद कर लेते हैं साफ सफाई जैसे कि उसमें दवा उवा डालना है पिटरौल है फिनायल है और ऐसे नीम के पत्ती वत्ती पीस उस करके उसमें भर देते हैं या ये कपूर है एं कपू नएँ कपड़े वाली गोली है कपड़े वाली गोली में थोड़ा सा ओसको कूट करके उसमें चीनी डाल करके उसको भर देते हैं ताकि सारे कीटाणु नीचे गिर जाते हैं